हलो ओला कंपनी न्ही म्हाका न्ही एक प्रोमो कोड मेळ्ळा तो प्रोमो कोड खंयच्या टॅक्सीचेर असो यूझ करपाक मेळटा मिनींग रिक्षा फोर विल्हर ओर बस अशें कितें तरी आसा आनी खंयच्या रुटान बीन किंवा कितले किलोमिटर्स अशें वचपाक मेळटा म्हाका आनी एक म्हणचे अशें आतां सपोझ जर फोर विलरान दोन कडेन वचपाक जाय जाल्यार अशें दोनय ट्रिप्सांचेर एकदांच असो तो डिसकाउंट मेळटलो कांय ना